हम तऽ बेसी किछु तऽ नहि देखने छी लेकिन गाम घरमे कनियाँ मनियाँके कनि बाहर निकलै उकलैके ओतेक नहि रहै छै लेकिन घरमे सभ कहै छथिन तऽ ओहिसँ बुझै छियै जे वोट वगैरह जे मतदान वगै जे मतदान ई सभ जे होइ छै ने तऽ ओहिमे जे छै अनेक तरहसँ लोक भाग लै छै जेना प्रचारे करऽमे बहुत आदमी प्रचार करै छथिन पर्ची बना बनाकऽ अपन नामके अपन चिह्नके दै छथिन सभके जाकऽ बाँटै छथिन घरे घरे जे हमरा नामपर वोट खसायब हमरा नामपर वोट खसायब एहि हिसाबसँ रैली निकालल जाइ छै रैलीमे अपन सभ अपन अथी करै छै अपन नामके प्रचार करै छै जे हँ हमहुँ छी ठाढ़ हमहुँ छी ठाढ़ बाजा बजाकऽ अनेक प्रकारसँ रैली निकालल जाइ छै आओर जहिया मतदान रहै छै ओहि दिन जे मतदान केन्द्रपर जाइ छी वोट देबै तऽ ओतय देखै छी जे हर जगह बहुत लोक तैनात रहै छै जेना पुलिसवला सभ सभ जे कोनो तरहके कोनो झगड़ा नहि होइ वोटमे कोनो दलाली नहि होइ ओहिके चलते आओर बहुत ही शान्ति प्रियसँ बहुत नीकसँ हमरा सभके एहिठाम सीतामढ़ीमे वोट लेल जाइ छै हमहुँ कएक बेर गेलौंहुँ हैं वोट खसाबऽ आओर बहुत नीक तरीकासँ कयल जाइ छै मतलब एकठाम आरामसँ सभ बैसै छै पहिले आधार दियौ तकर बाद फेर दोसर ठिमन जाउ फेर ओहि ठिमन अहाँ अपन अँगूठा लगाउ फेर जाकऽ वोटवला रुममे जाउ ओहि ठिमन जाकऽ वोट अपन खसाउ अहाँके वोट भी केओ जानि नहि पायत अहाँ असगरे जाकऽ वोट खसेलहुँ फेर अहाँ अपन बाहर निकलू फेर अपन अहाँ घर चलि जाउ अहाँके वोट भी केओ जानि नहि पायत अहाँके जिनका मोन हैत जेकरा उपर मोन हैत ओकरा उपर वोट खसाउ अहाँके कोनो तरहके दबाव नहि हैत ई वोटके प्रक्रियामे बहुत नीक लगैए हमरा पहिलेके छलैहँ से जबरदस्ती लोक वोट दिया दै छलैहँ लेकिन आब नहि आब आदमी अपना उपर निर्भर छै जे हँ हमरा ककरा वोट देबऽके अछि